हम हिन्दी गाना गीत जे छै से बेसी सुनैत छी हमर जे प्रिय कलाकार छथि ओ छथि उदित नारायण उदित नारायणके बहुत रासमे गीत जे बहुत नीक छनि हुनकर ओ मैथलियोमे गीत गबैत छथिन आओर फेर हुनकर जे छनि ओहो तऽ बिहारेके छथिन बिहारेके वासी छथि मूल रूप से आओर हुनकर गीत सब जे छनि ने से नया पुराना हुनकर सब रङ्गके गीत छै से हमरा नीक लगैत अछि